سینٹرل ڈہلی میں جو منائے جاتے ہیں اہم ثقافاتی تہوار اور تقریبات مذہبی جو ہمارا مذہب ہے خاص طور سے سب سے پہلے ہمارے لیے یہ رمضان المبارک كا چاند نكلتا ہے رمضان المبارک كا چاند نكلنے كے بعد ہم ماہ تیس دن كے روزے ركھتے ہیں اور وہ روزہ اس طریقے سے ہوتا ہے كہ ہم صبح سے اذان فجر كی اذان سے پہلے ہم سحر كرتے ہیں سحر كرنے كے بعد پھر ہم اس كے بعد نہ تو پانی لے سكتے ہیں ہمارا روزہ ایک قسم كا اللہ كے یہاں امتحان گاہ ہے كہ جو میرا بندہ میری باتوں كو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے تو ہم جو ہے صبح سے لے كر كھانے كی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں پینے كی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں لیكن ہم اس كو نہیں كھائیں گے كیوں کیونكہ اللہ كا حكم ہے كہ رمضان المبارک كے مہینے میں تمہیں روزہ ركھنا ہے تاكہ تم كو پتہ چل سكے بھوک كا احساس ہو سكے تو اسی وجہ سے جیسے ہی رمضان المبارک كا چاند نكلتا ہے ہم رمضان كے روزے ركھنے شروع كر دیتے ہیں اس كے بعد اللہ كی طرف سے ایک انعام ملتا ہے ہمیں وہ تہوار ہے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے عید الفطر كا تہوار اس میں ہم سب سے پہلے دو ركعت شكرانے كی نماز ادا كرتے ہیں فجر كی نماز كے بعد اس كے بعد ہم آپس میں گلے ملتے ہیں ایک دوسرے كے یہاں سیوئی كھانے كے لیے جاتے ہیں اس كے بعد ہم جا كر كے اللہ كا شكر كرتے ہیں كہ اللہ نے ہم كو تیس دن كے روزے ركھوائے پھر اللہ تعالیٰ اپنے انعام كو تقسیم كرتے جاتا ہے